اب اب دیہایت میں بھی لوگ اپنے روایتی تقافتی اقدار کو تفریکی جدید شکلوں کے ساتھ کسی پارٹی بھی کرنا پسند کرتے ہیں آپ دیہات رہا ہی نہیں اب دیہات ہے ہی نہیں اب دیہات میں بھی پارٹی باہر پارٹی کرنا پسند کرتے ہیں اور دیہات میں بھی ہر چیز کا سویدھا ہونے لگا ہے دیہات اب رہا ہی نہیں دیہات میں ہر چیز اب ہوتی ہے دیہات والے بھی لوگ اب پارٹی شارٹی کرنا بھی پسند کرتے ہیں دیہات میں اب ہر طرح کی ترقی ہونے لگی ہے دیہات میں اب ہر چیز ملنے لگا ہے دیہات اب رہا ہی نہیں دیہات میں ہر چیز ہوتی ہے دیہات والے بھی لوگ آپ پارٹی شارٹی کرتے ہیں دیہات میں اب اچھی اچھی جگہ بھی ہو گئی ہے اب اچھے اچھے اچھے پارک بھی ہونے اچھے اچھی ہو گئی ہے دیہات آب رہا ہی نہیں ہے دیہایت میں بھی ہر چیز ملنے لگی ہے ہر چیز کا سویدھا ہونے لگا ہے دیہات میں بھی پارٹی شارٹی کرنا بھی پسند کرتی ہے دیہات اب وہ دیہات اب پہلے جیسا نہیں رہا ہے دیہات آب دیہات ہی نہیں ہے پہلے تو دیہات رہتا تھا اب دیہات ہے ہی نہیں لوگ دیہات میں اپنی اپنی پسند سے ہی پارٹی شادی کرتے ہیں اور دیہات میں بھی ہر چیز کی سویدھا ہونے لگی ہے دیہات میں بھی ہر چیز ملنے لگا ہے آپ دیہات بھی میں بھی اے شاندار گھر یا مکان بننے لگا ہے دیہات اب رہا ہی نہیں دیہات میں بھی ہر چیز ہونے لگی ہے دیہات دیہات اب کہاں ہے دیہات میں بھی سب چیز ملنے لگا ہے دیہات میں بھی پارٹی شارٹی کرنے کا بھی لوگ کو بہت شوق ہوتا ہے دیہات میں بھی ہر چیز ہوتی ہے دیہات میں بھی اب لوگ اچھے اچھے گھر مکان بنانے لگے ہیں دیہات اب دیہات کہاں